हलु हल्लो हा नमशकार कॾहिं खों थिए थो तव्हांखे अच्छा अच्छा दवा वरिती अथव न तव्हां कोई अच्छा अच्छा त पहिरीं त न पहिरीं त तव्हां गरम पा पाणीअ सां थोरो गरारा करे वठो ठीकु आहे हो त फ़ीवर खे थोरो घटि करण लाइ थोरो बर्फ़ु जी ओ पाणी में थोरी देरि मथे ते रखी वठिजो थोरी देरि उनसां थोरो आराम थी वेंदो ऐं बाक़ी दवा मां तव्हांखे प्रसक्राईब करियां थो मूंखे तव्हांखे वॉटसअप में करे रखां थो ठीकु आहे पोइ उन हिसाब सां दवा वठी वठिजो ॿ हिकु ॿ डींहं ई दवा आहे ठीकु आहे हा ॿिनि ॾींहनि में आराम थी वेंदुव तव्हांखे ही मौसम जो असर आहे थोरो सो मौसम में वाएरल हले थो न त हिन लाइ थोरो दिक़तु आहे हा हा हा हा ठीकु ठीकु ठीकु हा जय झूले जय झूले